نقل و حمل اور سفر کے اختیارات نے معیارِ زندگی کو بہت متاثر کیا ہے نقل و حمل سے ہی ہم اپنے تعلقات اپنی زندگی میں اپنے کام میں آگے بڑھنے میں استعمال کرتے ہیں نقل و حمل کے کچھ نئے طریقے ایجاد ہوئے ہیں جو پہلے نہیں تھے کہ نقل و حمل کے طریقے اس قدر تیز اس قسر اس قدر سائنسی پہلو اپنے آپ میں شامل کرتے ہیں کہ ان کی صورت بہت زیادہ حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے اگر آج کی بات کی جائے حال کی ماضی کو چھوڑ کر حال میں بہت زیادہ نقل و حمل کی چیزیں وجود میں آئی ہیں جیسے کہ ہوائی جہاز بلٹ ٹرین پانی میں چلنے واہا پانی میں چلنے والے تیز جہاز سامان لے جانے والے بڑے بڑے جہاز اس کے علاوہ اور بھی دیگر ایسے ٹرانسپورٹ نقل وحمل وجود میں ہیں جو ہمارے زندگی کو آسان بناتے ہیں بہت متاثر کرتے ہیں اور زندگی کو آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مددگارثابت ہوتے ہیں